हँ बोलू मधेपुरा जिलासँ छठि परब हइ छै दिवाली हइ छै चौरचन हइछै चौरचन हइ छै बोलू आ छठि चौरचन दीपावली होली हइ छै जितिया हइ छलै चौरचन परब हइ छै एक दिना हइ छै कदुआ भात हइ छै एक दिन खरना हइ छै एक दिना सँझका अरग हइ छै तकर बाद भोरका अरग हइ छै आ दीपा अथि छै तऽ जानते छियै दशहरा सेहो एक दिना दशहरा हइ एक दिना अथि हइ छै दशहरा हइ छै जतरा हइ छै अथि होली अइ होली अथिके तऽ जानते छियै जे एक दिना खरना हइ छै एक दिना कदुआ भात हइ छै तकर बाद ख साँझका अरग हइ छै भोरका अरग हइ छै होली होलीके तऽ जानते छियै जे एक दिना धूरखेल हइ छै तकर बाद एक दिना होली हइ छै सब किछु तऽ जानते छियै ओ अच्छा बोलू कोन परबके दशहराके बारेमे चौरचनके चौरचन दिना तऽ एक दिना तऽ हइ छै कूटे पीसी हइ छै एक दिना कूटा पीसी हइ छै एक दिना फेर तब एक दिना घरमे तब पोछल जाइ छै फेर निपा पोती हइ छै तब पूरी पकमान पाकै छै तब सामके हाथ उठबै छै दशहराके बारेमे दशहराके बारेमे दशहराके बारेमे तऽ जानते छियै जे बारह दिना अथिये की कहै छै दश दश पूजा लागे छै तऽ दश पूजामे तऽ ने पूजा लागे छै तऽ ने पूजा तकर बाद तकर बाद की कहै छै अथि हइ छै ने दशहरा हइ छै जतरा हइ छै दशहरा हइ छै बाद तऽ सामा पर तऽ भागिए जाइ छै आ तकर बाद छठि परब हइ छै दिपावली हइ छै एक दिना एक दिना जम दिअरी हइ छै एक दिना जम दिअरि हइ के बाद हुक्का पट्टी ओहि दिना दिपावली हइ छै बिहान भए कऽ जम दिअरि दिनके बाद तकर बाद ओहिके आठम तऽ अथि कऽ हइ छै खरना हइ छै कदुआ भात हइ छै कदुआ भात भए के बाद तकर बाद खरना हइ छै खरनाके बाद संँझका अरग हइ छै भोरका अरग हइ छै छठ परब तैंँ तकर बाद होली हइ छै होलीके बाद एक दिना हइ छै धुरखेल तऽ धुरखेलके बाद भए जाइ छै होली